जयपुर ज़िले में शिक्षा और रोजगार में अगर हम बात करें तो सामाजिक स्थिति को देखते हुए महिलाओं को आज भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएँ बहुत सारी लड़कियाँ एक रूढ़िवादी परिवार से आती हैं एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ महिलाओं को सिर्फ़ घर के काम काज के लिए माना गया है जहाँ नहीं माना जाता कि महिलाओं को घर से निकलकर पढ़ना या काम करना उनके लिए अच्छी बात है या उनको लगता है कि इनके आगे कुछ यह काम नहीं आने वाला इसमें सब से बड़ी चीज़ तो यही है कि लैंगिक जो असमानता यानी लिंग का जो भेदभाव जो करा जाता है यहां पर लड़का लड़की में कि लड़का जो है वह बाहर काम करने के लिए बना है और लड़की जो है वह घर का काम करने के लिए बनी है इस लिंग के भेदभाव के कारण भी जो किया जाता है उस कारण महिलाओं को काफ़ी चुनौतियों का आज भी सामना करना पड़ता है बहुत सी महिलाएँ हैं जो बाहर निकलकर कुछ बनना चाहती हैं कुछ पढ़ना चाहती हैं कुछ करना चाहती हैं पर उनकी ऐसी परिवार की सोच के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं और एक घर में बंद रह जाती हैं तो बहुत सारी महिलाओं की ऐसी इच्छाएँ हैं जो आज भी वो आगे बढ़ के नहीं आ रही हैं हालांकि काफ़ी सरकार ने अभी बहुत सी सुविधाएं महिलाओं के लिए भी आरंभ की हुई है प्रारंभ की हुई है लेकिन उन चुनौतियों का सामना फ़िर भी सरकार क्या करे उन्होंने सुविधा दे दी है लेकिन जब महिला ही आगे निकलकर नहीं आएगी जब उन के परिवार वाले ही आगे निकल के उनको पढ़ने नहीं देंगे तो ऐसी सुविधा उनके क्या काम की तो ऐसे रोजगार के लिए शिक्षा के लिए बहुत सारी चुनौतियों का महिलाओं को अधिकतम सामना करना पड़ता है